हमरा सबके बेरमे इसकुलमे कोइ व्यवस्था नहि रहै छै अब बहुत चीजके व्यवस्था हो गेल छै इसकुलमे अच्छा अच्छा टीचर आ गेल छै पढ़ाइमे अच्छा अच्छा पढ़ाइ करबै छथि कोइ चीज सीखाबै छथि बनाबैके जैसे हमरा सबके बेरमे बारिश होत रहलन तऽ हमसब नाव कागजके बनाके पानिमे डाल देत रहली हँ अबके सीखबै छथि गुड़िआ बनाबैके लेलके तेलके तरह डिजाइन बनाबैके लेल सीखाबै छथि कोइ तरहके पिक्चर दै छथि बनाबैके लेल तैयार करबै छथि बहुत एहन चीज छै जे सीखाबैके लेल अच्छा अच्छा करबै छथि अच्छा खेला करबै छथि अच्छा प्रोग्राम देबबै छथि टीचर सब अच्छा छै इसकुलमे बहाली भेलन अच्छा अच्छा लोग अयलनि हमरा सबके बेरमे कोइ टीचरके बहाली नहि रहै हमरा सबके बेरमे कोइ अच्छा टीचर नहि रहै जे अहाँके कुछ सीखबैत रहथुन जे इ चीज बनाबैके अबके समय है कि अच्छा अच्छा चीज बनाबैके सीखा रहल छथि जे बहुत एहन चीज लड़िका सब आगेके चलके सीखै छथि की घर बनाबैके पहिले पन्नापर घर बनाबैके लेल नहि सीखबैथ रहलनि अबके देखै छी पेपरमे पन्नाके पन्नापर मार्कर पेन से दै छथि घर बनाबैके लेल उहो एक तरहके फोटो भेल गुड़िआ टाइपके गुड़िआके पूरा उपर उपर सँ नीचे तक पिक्चर बनाबैके लेल दै छथि पयरके निशान बाजूके निशान सरके निशान ई सब दै छथि बनाबैके लेल अच्छा अच्छा टीचर अच्छा पढ़ाइ करबै छथि पढ़ाइमे भी अच्छा ज्ञान दै छथि कैसे रहैके है कैसे चलैके है घर पर जानेके बाद की करै के छै घरसँ कितने बजे इसकुल आबैके छै कए बजे छुट्टी इसकुलमे होतै इसकुलके छुट्टी होलाके बाद की करैके छै घरपर जाके इहे सब चीजके अच्छा अच्छा ज्ञान दै छथि अच्छा बात विचार दै छथि